जमीनकेँ खरीदैके बारेमे पूछै छियै अहाँ खरीदैके जमीन तऽ खरीदै छी मगर खरीदैके लिए बहुत ओहिमे करि अथी करय पड़ैए दिक्कत अबैए आओर कागज सभके सभटा निकालय पड़ैए जतने जे कागज होइए जमीनके आओर जे केओ किनलकैए केओ बेचै छै केओ लेतै तऽ ओ जमीन तऽ ओ कागज सभटा इकट्ठा करय पड़ैए ओ सारा कागज इकट्ठा कयलाके बाद ओ जा कऽ बलोकमे मिलाबय पड़ैए बलोक जाय पड़ैए कोर्ट जाय पड़ैए सभटा मिलान करय पड़ैए इएह सभ कानूनी भेल कानून कानून जएह कहत उएह ने करब कानून आ कोर्टेमे जे कहत कोर्टसँ मिलान होइए जमीनके ओतय जे मिलान होइए उएहसँ काम होइए आगाँ इएह सभ दिक्कत आबैए कानून जमीन तऽ खरीदै बेचै छी बेचै तऽ नहि छी खरीदै छै जमीन एखन तक हम खरीदलहुँ यए